पारा अमीनाबाग लालबाग हज़रतगंज कृष्णा नगर चारबाग आलमबाग दुबग्गा पराग चूंगी अलीगंज इंद्रानगर मुंशीपुरा इंद्र मवैया गोमती नगर तकरोही अमराई गांव रसुल्ला मोहम्मदपुरा रुपासी कुर्सी रोड बक्शी का तालाब भाओ भट गांव मडियाल इरौजा चिनहट चौक दौखा